चित्रकला सिखण लाइ का बि उमिरि न हूंदी आहे ॿार नंढे हुजे चाहे वॾो हुजे कॾहिं बि उहो सिखी सघे थो पियो इन लाइ ज़रुरी आहे की उनजे मन में उहे करणु जी इच्छा हुजे